ہاں جی بالکل میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں جب میں نے اپنا دوسری ٹائم میں نے موبائل دوسرے دوسرے ٹائم میں نے اپنا فون جب لیا میرے فون جو تھا میرا وہ کچھ اچھا تھا نہیں بہت کراب فون تھا ن فون کا کیمرہ سے ہی تھا فوٹو کلک کرنے سے فوٹو اچھا نہیں آتا تھا فوٹو دھلنا دھلنا فوٹو رہتا تھا فوٹو میں کلیرٹی نہیں موبائل لینے کے بعد بہت جلدی اسٹوریج فل ہو جاتا تھا اور موبائل کا پروسیسر بھی اچھا نہیں کافی فون چلانے میں بہت دقت پریشانی ہوتی تھی مار بار فون ہیٹ ہو جاتا تھا وہ فون اتنا گرم کہ ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ ہاتھ جل جائےیں ایسا فون تھا وہو فون کا پروسیسر ہی بہت گنگا ہے ہاں میں نے اسے جو پہلے فون لیا تھا وہ فون بہت اچھا تھا لیکن جب میں نے دوسری بار فون لیا یہ والا فون یہ بہت گندا ایکسپیریئنس رہا میرے اس فون میں لگتا ہی فون کو میں توڑ لیکن مجبوری ہے اتنا مہنگا فون لیا توڑ بھی نہیں سکتے اتنے تو ہے نہیں ہم لوگ ڈلی ڈلی نیا فون لیں مجبوری کے تحت مجبوری کے تحت چلا آ رہے ہیں بس اور نہ فون کا کیمرہ صیح نہ پروسیسر صحیح فون تو ایک ہیٹ ہوتا ہے نہ اس کا بیٹری اچھا چلتا ہے دن بھر میں تو چار بار فون چارج کرنا پڑتا ہے اور کیایا چار بار چارج کرو دس منٹ میں پھر چارج کرو فون کا ڈسپلے صحیح نہیں فون بہت موٹا ہے پلس بھاری ہے یہ فون میں لے کر پھنس گیا ہوں نہ یہ فون میں دوبارہ کبھی لوں گ اور نہ کسی کو لینے لوں اپنے دوست سےیاپ